हलो हा हा तव्हां केरु अच्छा अच्छा कम हुयव हा भले अचो न छा छा अथव आइ ब्रो फेशियल ऐं वैक्स आइ ब्रो में त मीनिमम पंद्रहं मिंट लॻंदव ई फेशियल में कलाक ऐं वैक्स में वैक्स में सम्झी हलो अधि कलाकु त लॻंदो ॿी कलाके में मां तव्हांखे फ्री करे छॾंदमि तव्हां अचो भले सुठो सुठी सर्विस आहे असांजी तव्हां अचो हा हा त अचो भेण हीअं ईंदा या अॼु सुभाणे ईंदा ॿई तव्हां घणा मुंहिंजी थोरी बुकिंग पई हले त अधि कलाके में हो फ्री थी वेंदो हो कस्टमर अधि कलाकु में फ्री थिए वेंदो अध कलाकु खां पोइ भले तव्हां अची सघो था हा त अचो न अधि कलाकु में अचो न अधि कलाकु में अचो ॾिसो हाणे आइ ब्रो जा त न जीअं भाई अ ॿियनि हंधि त तव्हां कराईंदा त रेट वधीक आहिनि सठि रुपिया बि वठंदा आहिनि मां पंजाह रुपिया वठंदी आहियां आइ ब्रो हुनमें भाई अ आइ ब्रो सां गॾु हीअ हीअ अपर लिप वग़ैरह बि मां करे छॾींदी आहियां ऐं पोइ ऐं फेशियल जा त न जीअं हाणे जेको तव्हांखे कराइणो हुजे हर्बल जो कराइणो हुजे त सत सौ रुपिया ऐं जीअं तव्हांखे कराइणो हुजे हज़ार वारा बि अथव ॿारहें सै वारो बि अथव

ॿारहे सै लोटस जो ॿारहे सै वेक्स जो ॾिसो हा न बाहुनि वाहुनि जा मां त ॾेढ सौ वठंदी आहियां ऐं लैग्स जो ऐं लैग्स जा बि आहे न ॿ सौ रुपिया ऐं अंडर आर्म्स अंडर आर्म्स जा पंजाह रुपिया ॿारहं सौ ऐं पंजाह रुपिया साढा ॿारहं सौ ऐं इन हिन जा टे सौ रुपिया वैक्स जा साढा पंद्रहं सौ पर तव्हां पंद्रहं सौ ॾिजो मूंखे हा त टाइम जो ध्यानु रखिजो वरी मुंहिंजो ॿियो कस्टमर अचिणो आहे हा हा त तव्हां अकेला अचो था भले तव्हां ॾिसो मुंहिंजो कम सम्झि में अचेव त तव्हां भले ॿियनि खे बि ॿुधाइजो हा जीअं सम्झि में अचेव त तव्हां ॿियनि खे ॿुधाइजो भले तव्हां हा हा त पोइ मतिलब जीअं वधीक कस्टमर हूंदा त बैनिफिट मतिलब फ़ाइदो वधीक ॾींदासीं कंसैशन कंदासीं ऐं ईअं मुंहिंजी हैल्पर बि लॻियल आहिनि जीअं तव्हां तव्हां कलाक में फ्री थियणो आहे त मुंहिंजी हैल्पर भाई वैक्स असां ॿई गॾु करे छॾींदासीं हा कटिंग जो त जीअं हाणे भाई हे लेवल कराइणी अथव त भाई ॿ सौ आहिनि ऐं स्टैप वग़ैरह ई कहिड़ी कटिंग कराइणी अथव त हुन हिसाब सां पैसा आहिनि अचो तव्हां अचो हिते ॻाल्हाईंदासीं मुंहिंजा सभु रेट लॻियल ई अथव पर कंसैशन कंदासीं हा हा हा अचो अचो वेल्कम